नमस्कार आप परी के पापा बोल रहे हैं मैं एम पी मॉडल इस्कूल से बोल रही हूँ परी की टीचर आपकी बच्ची बीमार है आप आकर उसको ले जाइए जी तो खड़ी हुई थी क्लास में कुछ पूछा जा रहा था उससे और उसे चक्कर आ गया है गिर गई है लग रहा है आप उसको खाना ओना नहीं खिलाए थे सुबह अभी भी टायर्ड है वो आराम कर रही है थोड़ा कब तक आप आ जाएँगे ठीक है हम किसी डाक्टर बगल में डाक्टर हैं उन्हीं को दिखा दे रहे हैं तब तक आप आ जाइएगा और बच्ची बीमार करके ना और उसको इस्कूल क्यों भेजे आप तो धूप ऊप से थोड़ा बचाइए बच्चे को मना करिए वो धूप ऊप में ना खेले और देख रहे हैं मौसम भी चेंज हो रहा है तो इससे बच्चे और ज्यादा बीमार हो रहे हैं जी हाँ तो सुबह भी बीमार थी तो आपको इस्कूल नहीं भेजना चाहिए था ना उसको सुबह में नहीं बीमार थी अचानक बीमार हुई है चलो खाना ओना नहीं खाई होगी सही से इसीलिए बीमार हो गई है बच्चों पर ध्यान दीजिए आप लोग हम लोग तो इस्कूल में ध्यान देंगे ही तो घर पर आप लोग ध्यान दीजिए खाने पीने का तो धूप में बच्चा जाता है तो घर की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना पैरेंट्स की हम लोग तो बस इस्कूल में बच्चों को देखेंगे रोकेंगे मना करेंगे ना किसी चीज के लिए और घर पर तो ज्यादा समय आप लोगों के साथ आपके बच्चे रहेते हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना

वो ठीक है लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझाएं प्यार से समझाएं नहीं माने बच्चे तो थोड़ा डांटिए भी तब आप कब तक आ जाएँगे आपकी बच्ची को तो पहले से आराम मिला है अब उसके वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं ना उसको लेजा कर और अच्छे से उसका इलाज करवाइए जब ठीक हो जाएगी आपकी बच्ची तब आप उसको जी हम दवा दिलवा दिए हैं आपकी बच्ची को ठीक है अब मैं रखती हूँ फ़ोन ठीक है नमस्कार